मूंखे भ जय झूले मूंखे भजननि जो शौंक़ु आहे मूंखे जिते बि सॾु कंदा आहिनि भजनि ॻायण जे लाइ मां ईअ वाघ यंत्र में झांझर थिया जो जेकी झनकारु थींदी आहे जेका आवाज़ झांझि कंदा आहिनि हुनमें हिकिड़े भजननि ॻायण जो हिकिड़ो जोश अची वेंदो आहे मथां खां हारमोनियम हुनमें माण्हू किथे घटि किथे वधि आवाज़ करे ॻाए भजननि में हुते ईअ असांखे वाघ यंत्र हिकिड़ो रस्तो ॾींदा आहिनि हिक भाई कीअं भजनि भई हुते आवाज़ वधाए की अवाज घटाए भजननि जो हिकिड़ो सुर कीअं कजे हुन हिसाब सां वधि घटि जो इन्हनि यंतननि सां त मां जिते बि वेंदी आहियां भजनि ॻायण जे लाइ त हीअ ॿ वाघ यंत्र मूंखे ज़रूरी खपंदा आहिनि जे झांझ थियो जीअं हारमोनियम थियो हुनसां अञा बि भजननि में हिकिड़ो वातावरणु ठही वेंदो आहे जिते माण्हू अञा बि भजनि ॿुधी करे नचंदा आहिनि झूमंदा आहिनि न माता जी चौकी न घर में जेके बहिराणो पाणे विहारींदा आहियूं या हाल में जिथे पाण खे सहुलियतु थिए हुनमें हिकिड़ो आनंदु अची वेंदो आहे हिकिड़ो सम्झि भई खाधे में जीअं लूण मिर्च मसालो ॾिए थो स्वादु तीअं भजननि में हिनजो बि कमु वाघ यंत्रनि जो अती ज़रूरी आहे रो रोनकु वधाइण जे लाइ माण्हुनि में जय झूले